हाँ हैलो हाँ हम बाहर से आए हैं हमको यहाँ घूमना है यहाँ हमको पता नहीं है कि कहाँ क्या है तो आप आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप हमको बताइए कि कहाँ क्या है और वहाँ जाने से क्या होता है हाँ

हाँ हाँ इस एक बात बताइए कि यहाँ कहाँ कहाँ जगह घूमने का अच्छा स्थान है उसका नाम बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उनके हाँ हाँ जाना है जाएँगे हाँ हाँ राजगीर भी जानते हैं हाँ हाँ ठीक है वहाँ क्या सब है वह राजगीर में क्या क्या हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उसमें स्नान किया जाता है हाँ

हाँ देखिए बेगूसराय ज़िले में भी कोई है जहाँ की देखने का स्थान है वहाँ भी हमको देखना है हाँ

हाँ हाँ हाँ

आँ

ई सब देखने लायक स्थान है हाँ

हाँ हाँ

हाँ ठीक है आकर के हम जैसे मिलेंगे हाँ ठीक है ठीक है आ